बच्चे बड़ी सारियां चीज़ां करदे मतलब बड़ी सारियां खेढां जेह्ड़ियां खेढदे बांह्टे खेलदे लूता खेलदे गीह्टे खेलदे बांह्टे ज्यादा जागत जेह्के ओह् बांह्टे खेलदे जेह्की कुड़ियां गीह्टे खेलदियां पंज पत्थर लेइयै उंदे कन्नै ते ओह्दे बाद लूतां जेह्की ना ओह् लूता खेलदियां बड़ियां सारियां कुड़ियां बगैरा उत्थें बाद दब्बी संतोलियां ओह् बी जिसी भिट्ठू बी गलांदे ओह् खेलदे बच्चे अपने च कट्ठ कठोली ओह् खेलदे बड़ियां सारियां खेढां जेह्कियां डोगरी खेढां न ते ओह् खेलदे बाद अज्जकल दे हून ज्यादा बच्चे जेह्के न ज्यादा फोना पर लग्गे होंदे ठीक ऐ अगर गल्ल करचै बड़े ग्रांऽ दी साढ़े लाकें दियां ते इत्थै रेल स्लेटी खेलदे बच्चे आजा मेरी सोनपरी ओह् बी खेलदे ते बांह्टे बैट बाल ओह् खेलदे दुड़कदे रैंह्दे बस अपने बिच्च होर केह् एह् बड़ियां सारियां खेढां जेह्के बच्चे खेलदे पर जेल्लै फ्री टाइम होंदा उस बी बेल्लै नेईं तां घरै आह्लें शा चौत्थ बी पौंदी अगर चौबी घैंटे खेलने जान ते ओ तां उनें मार बी पौंदी रैंह्दी बस एह् खेढां जेह्ड़ियां न बच्चे खेलदे रैंह्दे ते होर पढ़ाई पढ़ुई करदे रौंह्दे फ्री टैम पर केईं केईं बच्चे अज्जकल जेह्के न ओह् आर्ट आह्ली साइड बी गेदे उठी ओह् कल्चरल आह्ली साइड गेदे गाने शाने गांदे जां म्यूजिकल इंस्ट्रमेंट चलो गटार शटार ताईं इन्ने ज्यादा मतलब उंदे कन्नै फिमलयर नि हैन ओह्दे अवा ताईं खेलदे रैंह्दे ते इयै कि किश किश खेढां न जेह्ड़े बच्चे खेढदे रौंह्दे ते होर बच्चे अज्जकल पेंटिंग शेंटिंग करना बी अच्छा लगदा ट्यूशनां बी बच्चें अज्जकल टाइम नी लगदा बच्चे स्कूला घर घर च आंदे ट्यूशनां ते फ्ही ट्यूशनां थोह्ड़े बोह्ते बचन तां अल्लें म्हल्लें पंज सत्त बच्चे किट्ठे होंदे बस ओह् खेलदे हून तुसेंगी सनां रेल स्लेटी केह् होंदी ते रेल स्लेटी अस जेह्के इक जां दो जनें पगड़ना छूह्ना ते बाकियां नस्सना ते जेह्के नस्सदे गे ओह् आउट होंदे गेओह् खेलदे बस जेल्लै इक दो बच्चा नि खलोंदा कोई दस्स बारां बच्चे किट्ठा होंदा तां ओह् खेलदे ते चिड़ी छिक्का खेलदे जिसी बैटमिंटन बी आखदे चिड़ी छिक्का खेलदे ते ओह्दे हा बाद च जेह्कियां न छप्प छपौली इक बड़ी शैल जेह्की गेम ऐ जेह्के बच्चे खेलदे छप्पदे ते दूआ जनें तुप्पदे उनेंगी ते छप्प छपौली इक गेम होई ओह् बी खेढदे ते बस एह् साढ़ियां खेढां छप्प छपौल ते लोक घरै अंदर बच्चे ज्यादा खेलदे बैड हेठ छप्पियै कुर्सियै हेठै छप्पियै न्हेरा जेहा कमरा अस जदूं खेलदे हे ते अस ते साढ़ी कोठरी होंदी ही कोठरियै अस डर बी अदूं बत्थेरा लगदा हा ते एह् सारियां खेढां खेढदे जेल्लै बच्चे फ्री होंदे उस बेल्लै ज्यादातर इ'यै खेढां बड्डियां बड्डियां खेढां न जेह्के खेढदे होर ते किश ज्यादा खेढां हैन नी खेढने आह्ला फ्री टाइम होंदा अज्जकल फ्री टाइम लगदा नी बच्चें गी स्कूल दूर दूर घरै जंदे गी उनें गी न्हेरा होई जंदा ते जेह्के आसपास दे जेह्के बच्चे न जेल्लै टाइम उनें गी लगदा ते ओह् एह् आह्लियां खेढां इनें गी खेढनां बड़ा ज्यादा पसंद करदे ते इनें खेढां ने इंसान गी जेह्की बच्चें दी जेह्की ऐ ओह् खेलना दौड़नां नेईं इम्यूनिटी बड़ी ज्यादा बूस्ट होंदी बच्चे दी जेह्के न ओह् बड़े ज्यादा स्ट्रांग बी रैंह्दे बस इन्नी हारियां खेढां जेह्कियां बच्चे पसंद करदे खेढना उंदे मां प्यो नी खेलन दिंदे कोई मना नी करदा कि नेईं खेलनियां एह् आह्लियां खेढां एह् नी खेलो के कि सारें मतलब एह् मुवाइल शुवाइल दिक्खना केईं गुना ज्यादा अच्छा एह् बच्चें एह् आह्लियां खेढां जेह्कियां खेलन